हाँ मैंने कभी कुछ ऐसा ड्रॉ किया है जिस से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस का गहरा अर्थ ये है मैंने एक सीनरी ड्रॉ की थी जो इस में झरने थे जिस में बादल थे जिस में पेड़ पहाड़ आदि मैंने ड्रॉ किए थे और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन को ड्रा करने के बाद जब हम यहाँ बैठते हैं तो मुझे कितनी शांति का अनुभव महसूस होता है मुझे कितनी शांति मिलती है मुझे मेरे मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं इस ड्राइंग को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मै और भी अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ और भी अच्छे लेवल पर ड्राइंग बना सकता हूँ मेरे अंदर क्या क्या मेरी पहचान है क्या क्या मेरे गुण हैं मुझे इस ड्राइंग से पता लगा मैं इस ड्राइंग के बारे में यही बताना चाहूँगी